जय झूलेलाल असांजे राज्य में घुमण जे लाइ अलॻि अलॻि तरीक़े जा विभिन्न प्रकार जा यात्रियुनि जे लाइ वाहन ठहियल आहिनि जेके अलॻि अलॻि तरीक़े सां माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि के टॅक्सी में वञणु पसंदि के जहाज में के आटो में के रिक्षा में ऐं के ट्रेन में वञणु पसंदि कंदा आहिनि जय झूलेलाल